औ बबेहाय दं आब' ए माबा आलासि जाहैनांगौमोनहाय जोंहा खैला मैलाथिंजाय

माब्ला थांनो लामाफ्रा माबायदि ए औ औ ओमफ्राय हरै बङाइगावजों गिदिंबालाय सापागुरिजों लामाया गाज्रि दा ए खामानिया सासे लोगोनाव थांनांगौमोन आलासि जानो लिंहरगासिनो नालाय बेवहाय ओमफ्राय आं थांफेराखै ना नोंखौ लांफानो नंदों आङो औ माब्ला औ गारि लानानै थांनिसै ए औ माब्ला थांनाय जायो खिन्था खिन्थाहरफिननोसै आङो नोंनो औ औ फिसाफोरनि स्कुल बन्दबा थांसै रबिबार बारायफ्राव औ दे होनबालाय दे